हलो

हा मां हिते अजमेर में घुमण आई आहियां हा मुम्बईअ मां आई आहियां घुमणु त इहो फॉयसागर जे आसे पासे में चारो तरफ़ कहिड़ी कहिड़ी झीलूं आहिनि मूंखे हुनजे बारे में थोरो ॿुधायो ऐं मूंखे घुमिणो आहे हा टैक्सी कहिड़ी हूंदी हुन में ए सी हूंदो की न हूंदो हा ऐं चार्ज़िस तव्हां घणा थींदा छह ॼणा आहियूं मुंहिंजो घोटु मां ऐं मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि ऐं मुंहिंजी ससु असां पंज ॼणा आहियूं

हा हा असांखे चङो ई टाइम आहे पूरो ॾींहं आहे सुभुह खां राति ताईं असां घुमी था सघूं आरामु सां उन हिसाबु सां असां तव्हां असां घुमणु तव्हां चाहियूं पिया ऐं मतलबु असांखे सुठी हिकु त पहिरियूं जेकी मुंहिंजी मां छा थी चवणु चाहियां मूंखे कार सुठी मतलबु टैक्सी जेकी बि तव्हां कयो मूंखे पहिरियूं इतिलाउ कयो की कहिड़ी तव्हां कराईंदव उहो मूंखे सुठी खपे हुन में ए सी बिल्कुलु हले पोइ छो की तव्हां समुझी था सघो की थोरी सामानु भी हूंदो ई आहे आहे उहो

न तव्हां चयव आसे पासे में ॿियो छा आहे आसे पासे में छा था घुमी सघूं थोरो कुझु शॉपिंग बि अगरि छाजो मंदरु आहे छा जो मं

हेॾो ॾहें बजे खां छहें बजे ताईं हेॾो घुमी सघंदासीं हथु थोरी लॻाइणो आहे घुमिणो आहे हथु न लॻाइणो आहे थोरो आरामु सां घुमिणो आहे हेॾी शयुनि में मां वरी कंफ़्यूस थी वेंदसि न अठ त तव्हां जल्दी था चयो थोरा नव थियनि ॾहें बजे रोटी वोटी जेको तव्हां चयो था इस्मोकी ग्रिल उते खाऊं त ॾह यारहं त थींदा न अॻो पोइ मां मानसिंह में लथल आहियां उतां ई मूंखे वठिजो ऐं उते ई मूंखे छॾिजो हिते अजमेर में आहे मानसिंह पेलेस आहे मूंखे उहो हा हा ठीकु आहे चङी ॻाल्हि आहे ऐं तव्हांजा चार्जिस छा आहिनि साढा टे हज़ार त ॾाढा था चयो मां हिकु ॿिनि सां ॿिए बि ॻाल्हायो आहे उहे त हेॾा न था चवनि त मूंखे गाॾी थोरी वॾी खपे इनकरे मूंखे कंहिं चयो तव्हां इनोवा टाइप पर मूंखे ड्राइवर सुठो खपे मां चवां बि त बीहे मां चवां हल त हले नंढा ॿार आहिनि केॾी महिल बुख थी लॻे ॿारनि खे विच में रोकिणो थो पिए वरी कोई कोई ड्राइवर छा आहे चिड़ चिड़ कंदा आहिनि हिते न हिते त मूंखे ड्राइवर बिल्कुलु फ़स्ट क्लास खपे मां ॾह न चयो ॾहें त ॾहें बजे त असांखे स्मोकी ग्रिल में ॾहें बजे ताईं त घुमण पोइ वरी जेकी तव्हां इयं चयो तव्हां जेकी होटल था चयो पिया इस्मोकी ग्रिल हुन में वञूं रोटी खाऊं क्लाकु ॾेढ त लॻंदो न त पोइ यारहं साढा यारहं थी था सघनिव भाऊ हुन हिसाबु सां चयो तव्हां घणा चार्ज वधीक कंदो थोरी देरि थी वेंदी त हुन उहो बि त असां मां ॿ टे सौ छा जा मथे वठंदो इस्मोकी ग्रिल में भला असां खाईंदासीं हुनखे न खाराईंदासीं रोटी तव्हां ॿुधायो असां खाईंदासीं त हुनखे बि त खाराईंदासीं न चार्ज वार्च न कयो अलॻि सां चार्ज नाहे बाक़ीअ जो कुझु खाइबो त भला ड्राइवर हा हा हा ठीकु आहे तव्हांजी वॾी वॾी ठीकु आहे त हाणे मां तव्हांखे हींअर एडवांस मोकिलिणा आहिनि छा करिणो आहे उहो बि मूंखे ॿुधाए छॾियो त मां हींअर तव्हांखे पेटीएम या जेसे बि सिस्टम आहे गूगल पे ठीकु आहे ड्राइवर मूंखे सुठो गाॾी सुठी मोकिलिजो ठीकु आहे पैसा तव्हां पंहिंजे ठीकु आहे ठीकु आहे हा मां बि ॿुधी ॻाल्हि तॾहिं मां तव्हां सां हा त उहो कोन्टेक्ट कयो ॾहें बजे डोट मानसिंह ते बीहु रहे असां ईंदासीं मूंखे पोणे ॾहें बजे फ़ोन करे के भई असां अची विया आहियूं असां नाश्तो खाये खाई छॾंदासीं ऐं रेडी रवंदासीं अच्छा हरि ओम हरि ओम हरि ओम